योग को शौक के तौर पर अपनाने के लिए मुझे मेरे माता पिता ने प्रेरित किया योगा योगा के बारे में बताया योगा करने से क्या फायदे हैं हैं किस प्रकार किया जाता है उससे क्या फ़ायदा मिलता है योगा करने से हमारे अंदर जो बीमारी होती पैदा नहीं होती हैं योगा करने से हमें शक्ति मिलती है योगा करने से हमारा माइंड फ्रेश रहता है योगा करने से हमें ये नई उर्जा मिलती है प्राप्त होती है योगा करने से हमें हमें कोई सी भी बीमारी नहीं होती है योगा करने से हमें ताकत मिलती है योगा योगा करने से हमारी बुद्धि में गतिशीलता बढ़ती है और बहुत फ़ायदे होते हैं योगा करने से